ہم نے سب سے پہلے ایک اسمارٹ فون خریدا جو موٹورولا کمپنی کا تھا یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا وائٹ رنگ کا تھا اور اس کی باڈی کافی مضبوط تھی کئی بار ایسا ہوا کہ ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پہ گر گیا لیکن اس کی باڈی پہ اور اس کے اسکرین پہ کوئی دقت نہیں آئی اور دوسری بات جو اس میں اچھی تھی وہ یہ ہے کہ اس میں نیٹ ورک اگر ایک پوائنٹ بھی ہوتا تھا تو بات کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی آواز کلیئر سنائی دیتی تھی یا آواز برابر جاتی تھی بات مکمل ہوتی تھی اور اس فون کو میں تقریباً چار سال تک استعمال کیا اور ان چار سالوں میں بہت ہی بہتر طریقے سے یہ کام کرتا رہا اس کے اندر کوئی دقت نہیں آئی اور اس میں ایک بات جو مجھے کافی اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اس کا بیکری بیٹری بیک اپ جو ہے کافی زیادہ تھا ایک بار میں اس کو صبح چارج کرتا تھا اور چوبیس گھنٹے تک میں اس کو استمعال کرتا تھا اس میں زیادہ تر کالنگ پہ ہی بات کرنی ہوتی تھی آڈیو یا ویڈیو یا گیم وغیرہ میں بہت کم ہی کھیلتا تھا لیکن یہ چوبیس گھنٹہ تک میں اسے ایک بار چارج کر لینے کے بعد چوبیس گھنٹہ تک اسے استعمال کرتا تھا تو کل ملا کر کے مرا پہلا پروڈکٹ جو تھا موبائل یہ میرے لئے کافی بہتر ثابت رہا اس کی فیچرس جو تھے اور اس کے بیٹری بیک اپ اس کا رنگ کافی پسند تھا اور یہ میرے لئے بہت ہی لکی ثابت رہا